हम रोटोमैक के पेन लेलहुँ जे हमर तीनो दिन तक नहि चलल बहुत घटिया कम्पनी छै आओर हमर बहुत बेकार अहिसँ हैण्डराइटिंग भेल